नया नया खाना पीना लॉक हमरा सभके लॉकडाउनमे तऽ नहि किछो नया हम बनेलहुँ जे सादा खाना होइ छै जेना दालि भात तरकारी ई सभ लेकिन हमर पुतहु बनबै छथिन खाना पीना हम सभ नहि अपने नहि बनबै छी ओ बहुत तरहके खाना नया नया खाना सीखै छथि बनबै छथि जेना छोला भटूरा अछि जेना चाट अइ आर बहुत तरहके नया खाना सभ बनबै छथि ओहे सभ जे बनबै छथि सभ खाइ छी खाना पीना हमसभ अपने नहि बनबै छी आओर बहुत रङ्गके खाना हुनका इन्ट्रेस्ट छनि खाना बनाबऽमे नीक नीक खाना बनाबी शौखसँ बहुत बढ़िआँ बनबै छथि रङ्ग बिरङ्गके खाना सभ आओर इएह सभ खाइ छी हमसभ केक केक बनबै छथि अहाँके अहियोमे बहुत रङ्गके होइ छै वेराइटी सभ ई सभ सभ चीज आबै छनि बनाबऽ नया नया सभ चीज बनबै छथि